जी जी मोबाइल दोकानसँ बात हो रहल अछि जी हमरा एगो मोबाइल लेबेके रहलै पन्द्रह बीसके बीचेमे लेबेके रहले अछि

जी जी जी जी आ इ एम आइ पे मिल जतै ने

अगर पन्द्रह हजारके मोबाइल अगर रहतै अगर हम पाँच हजार डाउन पेमेन्ट करबै तऽ कितनाके इ एम आइ बनतै आओर कए महिना तक देबे पड़तै जी

जी हुँ हुँ जी जी जी एहिसे विचार कैले रहलि हऽ सैमसंगके लेबेके

जी आ कखन दोकान खुलल रहैत अछि जी

जी दोकान पर एबै तऽ अहींँसँ भेंट हेतै कि मतलब दोसर स्टाफ सभ रहैत छै जी

जी जी तऽ हम काल्हि आ सकैत छी ने जी एक बेर आओर डॉक्युमेन्टके बारेमे बता देतिऐ तऽ एक बेर आओर डॉक्युमेन्टके बारेमे बता देतिऐ ने कि कोन कोन डॉक्युमेन्ट लेबै लएके आबै पड़तै जी जी नोट करि लेइत छी जी जी

जी ठीक है ठीक है तऽ हम आबैत छी काल्हि दोकान पऽ तऽ अहाँसँ भेंँट करैत छी जी ठीक है ठीक